میرے ایک سنگنگ ٹیچر تھے ہمارے اسکول جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو وہاں پہ ایک سنگنگ پیریڈ لگتا تھا جو بچے پارٹیسپیٹ لیتے تھے وہاں پہ ایک ٹیچر پڑھاتے تھے جن کا نام کشل سر تھا وہ بہت اچھا گاتے تھے جب وہ گاتے تھے تو جیسے ہم ان کے گانوں میں کھو جاتے تھے اور ہم سر سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ اور سنائیے اور سنائیے سر نے ہمیں بہت سارے سر وغیرہ سکھائے تھے لیکن ہم ان کی طرح تو نہیں گا سکے اور بھی بڑے بڑے سنگر ہیں لیکن مجھے اپنے سر بہت اچھے لگے بہت اچھا گاتے ہیں ان کے ہر ایک گانے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کھو گئے ہیں خود اس گانے میں اور ہم بھی کھو جاتے تھے اس گانے میں اور اتنا اچھا گاتے ہی تھے کہ بس سنتے رہیں ان کے گانے سنتے رہیں اور انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا گانے کے سر سکھائے گانے کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی سکھایا کتنے سر ہوتے ہیں گانے میں یہ بھی سکھایا ہمیں پیانو بجانا سکھایا گٹار بجانا سکھایا اور سب سے اچھا میرے کو گٹار بجانا لگتا ہے ہارمونیم بجانا سکھایا پر سر بہت اچھے تھے اور بہت کچھ سکھایا ہے ہمیں